सात जुलाई उन्नीस सौ नबे नौ अक्टूबर उन्नीस सौ बयासी सोलह नवंबर उन्नीस सौ बयालीस छब्बीस जून दो हजार बारह अठारह जनवरी दो हजार आठ